जोंनि ओनसोलाव गोबां रावफोर रायज्लायनाय जायो बर' रावनि अनगायै मानोना जोङो बर' रावखौ गावबा गावनि राव हिसाबै रोंखायो रोंखायो हिसाबै जोङो गुबुन जायगाफोराव थाङोबा जेन'बा दखान सहर गोजान जायगाफोराव जेन'बा खामानि मावनो थाङोबा जोङो दस्रा रावफोरखौबो जोङो सोलोंनांगौ जायो मानोना बिसिनि जोंनि बर'नि रावफोरखौ बिसोरो बुजिया बिनि थाखायनो जोङो बिसिनि रावखौबो जोङो सोलोंनांगौ जायो मानोना गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो बुजिलायनानै जोङो माबेबा मोनसे नांगौ मुवा मुवाफोरखौ जेन'बा दखान सहरफ्राव जोङो बिनानै मोनो नालाय बिनिखायनो जोङो गुबुन रावखौबो सोलोंनांगौ जायो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमानि राव रायलायनो मोननानै दुगा जायो मानोना बिमानि रावखौ गावबा गावनि राव होननानै जेन'बा जौगाहोनो थाखाय बिसोरो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरखौनो गावसोर दुगानाय मोनो आरो दुगानाय लायो जेन'बा गावनि रावखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय